हॅलो नमस्कार हय सर हय ओके सर ओके सर पूण सर म्हाका पयलीं जाणून घेवपा जाय तुमी रिकाॅर्डिंग करपाक जे येतले पय तें केन्ना येतले ओके तुमकां धालो आनी फुगडी दोनूय हाचें रिकाॅर्डिंग जाय न्ही आं सर नाॅर्मली कितें आसता खबर आसा तें धालो जो आसता डिसेंबर म्हयन्यांत आसता सो तुमकां ओरिजीनल पोवपाक जाय जाल्यार आतां जो मांडार जात तो आनीक फुगडी म्हूण तांची चड अशी चवथी कडेनूच घालतात पूण ते भायर जर तें ओरिजीनल जर तुमकां अशें रिकाॅर्डिंग करपाक जाय जाल्यार आमी ऑफ स्टेज तो करपाक शकतात तें तुमी जातलें तशे केल्यार ओके धालो बद्दल हांव सर उलयता तेन्ना मांडार कितें जाता की आमचो एक मांड म्हण आसता आनीक तो धालो नाॅर्मली रातचोच जाता आनीक तीं बायलो वोचोन थंय तो मांडार तो धालो घालता सो पयलीं सान कितें करता आमी जें जो मांड आसा तो शेणान बीन सा सारोव सारोवन घेतात मागीर तुळशीची पुजा करतात आनीक बायलांचे दोन पंगड आसतात एका वाटेन थोडी बायलां ताका दुसरे वाटेन थोडी बायलां येतात रावतात आनीक तीं मागीर एक गाणी म्हणून एक तीं एक तो तेंचो खेळ पारंम पारंपारीक मनोरंजन मनोरंजन करपाचो खेळ आसतात तीं श्री धालो गे आमी धालांनी खेळूंक आलीं आलीं तर बरीं जालीं सखीया साद घाला गे अशें करून तीं एक बायल एक वाटेचें जो पंगड आसा सो दुसरे वाटेंतल्या पंगडार आपयता आनीक ताज्या नंतर मागीर तांचो एक खेळ आसता आनीक थोडे थोड्या जाग्यांचेर थोडें त्या बायलांच्या आंगाचेर अवसर बीन येता अशें एक पांच ते सात दीस हो धालो आसता

सो पूण सर हांव तुमका जाय तशें हांव आयताराक म्हाज्या पंगडाचे वतीन एरेंजमेन्ट करून दवरता ओके सर हय हय सर हय कित्याक आमी तें आतां ऑर्गनाइज मुद्दम म्हण करतात न्ही सो तें फुल्ल एरेंजमेन्ट आसा तुमी येयल्यार जाता आयतारा ओके सर थँक्यू थँक्यू